جی میں بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہوں جی آج تو میں فری نہیں ہوں آپ کل چار بجے آ جانا ٹھیک ہے تو پھر آپ تین بجے آ جانا ایسے بیس پچیس ہزار نہیں نہیں اِس سے کم نہیں ہوگا چلو بیس ہزار ٹھیک ہے پھر پندرہ کر لیتے ہیں بھائی پن پندرہ سے کم نہیں ہوگا تو آپ اتنے سارے کام کروا رہی ہیں تو پندرہ ہزار تو لگنے ہی چاہیے نا ٹھیک ہے میں بات کر دیکھتی ہوں پھر آپ کل تین بجے آ سکتی ہیں ایک منٹ تین بجے سے پہلے دو بجے آ جائیے

کیا کیا کروانا تھا آپ کو اچھا اچھا فیشیل کون سا

تھینک یو